छी हॅं बोलू हॅं बोलू यौ घुमै जाइके छै अपनेके तऽ हॅं तऽ हय अथि गाड़ी करि देबै गाड़ी भऽ जेतै गाड़ी घुमै जेबै तऽ गाड़ी भऽ जेतै कतऽ कतऽ घुमै जेबै जोड़ि कऽ बताउ ने हम कहाँ कहाँ घुमे जेबै ये हॅं तऽ सीतामढ़ीमे छै घुमै बला केतना जगह घुमै बला छै जाहिमे गाँधी चौक छै जानकी स्थान छै पुनौरा धाम छै जनकपुर छै जनकपुर नेपाल मे जेबै घुमे जनकपुर काठमाण्डू जेबै तऽ काठमाण्डू भी घुमै बला जगह छै पोखरा छै इहाँ आ गाड़ी करि दो गाड़ी के मालूम छै गाड़ी के ओते दूर जेबै तऽ बड़ पइसा लागि जायत पाॅंच चारि आ छओ हजार भाड़ा लागत दू हजार बहुत कम भए गेलै बड कम हय दू हजार दू हजारमे नहि भऽ हेतै दू हजार मे बेसी दूर नहि जायत दू हजार मे तऽ अपनेके जे मलेगवा हो गेलै भरत ताल हो गेलै जनकपुर तक एतना ही रहि जायत जानकी मन्दिर एहि सभमे घुमा के ले आयत आ बेसी दूर जेबै काठमाण्डू तऽ ई ऐते नहि जायत आ काठमाण्डू सभ जेबै तऽ ओतना दूर तऽ ओतना पइसा मे कैसे लय जायत पाँच हजार सात हजार देबै तऽ ओतना दूर घुमा देतऽ कनिओके ले कऽ आयल छियै कनिओके ले के आयल छी नहि यै नहि बोललियै कनिआ के लऽ के आयल छी अपना कनिआ के लऽ कऽ ऐल छी ई तऽ ठीके छै हो जेतै हॅं करि देबै अऽ गाड़ी भाड़ा करबा दय छी करि दय छी चलि जायब घुमै अपनेके जहाँ जहाँ मोन होइ तहाँ तहाँ चलि जायब घुमे ओहिमे मिला जुलाके दऽ देबै हॅं हॅं तऽ ई बात तऽ छहिए अपने इहाँसे अन्जान छी हमसभ तऽ अपने इहाँके रहय बला छी तऽ मिलाजुलाके करबा देबै अपन चलि जायब घूमे आ कनिआ के भी घुमा देबै अपने अऽ मिलजुलाके दऽ देबै आओर चलि जायब घुमे ला देतऽ घुमा कऽ सभतर घुमि लेब हाँ करि देम आ चलि जायब घुमे आ बहुत जगह छै घुमै बला घुमै के तऽ अपना हाथ मे आ कहाँ कहाँ जेबै ओतना हिसाबसँ पइसा देबै तऽ सभतरि घुमा देत आओर हूँ ठीक छै रख दू